हेल्ल' औ खोनादों खोनादों औ औ औ औ औ औ औ फांखाया सिलिं फेन सिलिं फेनखौ बेसेबांखौ होगोन दङ दङ दङ बाल्बआ माबा दङ वानफिफ्टि दङ ओमफ्राय लवेस्टआव गिदिरा दं औ दङ बियो आदस' गोलैगोन

आरो सिलिं फांखाया

दुइ हाजार गोलैगोन बे बिदिनो उन्निस'फ्राव फैगोन खोमा गाबोन बेलासियाव थांजागोन दे बेखौ उनावहाय फिटिं खालामोबा रायज्लायनोसै दाथ' बुंनो हाया

औ फिटिंनि उनाव औ दे दे